हाँ कर किराना दुकान में तो सब कुछ मिलता है चीनी मिलता है दाल मिलता है पापड़ मिलता है तिलौरी मिलता है सब्ज़ी मिलता है और आलू मिलता है और के और मिरचाई मिलता है जीरा मिलता है मरीच मिलता है और चायपत्ती मिलता है चावल मिलता है आटा मिलता है और सबकुछ हमारे यहाँ सबकुछ हमारे यहाँ पर मिलते है और कपड़ा दुकान पर भी उधार भी लेते हैं कभी पैसा रहता है तो नगद भी लेते हैं और कपड़ा भी दुकान पर ही साड़ी मिलता है कम साड़ी मिलता है लुंगी मिलता है गंजी मिलता है गमछी मिलता है और गंजी मिलता है और सूट सलवार दुपट्टा बच्चा बुतरू को जो कपड़ा चाहेंगे सबकुछ मिल जाता है मिल जाता है और धोती मिलता है और ब्लाउज़ के कपड़ा मिलता है और औरो अथी किराना दुकान का भी सभी चीज़ मिलता है मैगी मिलता है दालमोंठ मिलता है चावल मिलता है सर्फ साबुन जो जो चाहेंगे अगरबत्ती मिश्री मिश्री और छुहारा किशमिश काजू बादाम काठ बादाम लौंग इलायची चीनी गोल मिर्ची लाल मिर्ची गरम मसाला और स् सबकुछ मिलता है और जो चाहेंगे और अथि जलेबी जलेबी कहते हैं और दालचीनी मिलता है दालमोंठ मिलता है और अरबा चावल मिलता है उसना चावल मिलता है और इसमें से ही पत्ता मिलता है सबकुछ मिलता है और पत्तल मिलता है और सबकुछ मिलता है किराना दुकान पर हम जो सब्ज़ी हरा सब्ज़ी ले सकते हैं करेला भिंडी बोरा परवल खीरा पपीता और हरा मिर्च चुकंदर खीरा और कद्दू मूली टमाटर बैगन सबकुछ किराना दुकान पर मिलता है और जो चाहेंगे सबकुछ खरीदने में पैसा रहता है तो पैसा से लेते हैं नहीं तो उधार चाहेंगे तो उधार में काम सब्जी खरीद लेंगे और ई जो हम बोले जो करेला मिलता है पपीता मिलता है टमाटर मिलता है झींगा मिलता है सिजवन मिलता है गोभी मिलता है बोरा मिलता है सबकुछ मिलता है और जो चाहेंगे खरीद कर हम घर ले आएंगे पैसा रहता है तो पैसा से खरीदते हैं नहीं तो उधार होता है तो उनको हम उधार से ही हम लेके सब चीज़ हम खरीद ले सकते हैं इसमें से कोई भी